खेल जॻत में ज़ाइफ़ुनि जो बि योगदान वधिणो खपे हाणे वधे बि थो पहिले खां पहिले घटि हुयो ॾाढो हाणे त ख़ैर ॾाढी जागरूक थियूं आहिनि ज़ाइफ़ां बि हू बि हाणे हर शइ में इंटरस्ट वठनि थियूं क्रिकेट में त ख़ासि करे आई पी एल वग़ैर जॾहि खां चालू थिया आहिनि त उन में मां ज़ाइफ़ुन जी भाॻीदारी कू वधी वई आहे ऐं उन्हनि खे बि हर शइ में अॻिते अची करे पंहिंजो प्रतिनिधित्व ॾियणो खपे छो की पहिरीं खां हाणे ज़ाइफ़ां वधीक अची वयूं आहिनि हर शइ में चाहे हो बैडमिंटन हुजे चाहे हो क्रिकेट हुजे चाहे टेबिल टैनिस हुजे हर प्रकार जे उन में गेमनि में ज़ाइफ़ुनि जो बि योगदान वधंदो वञे थो ऐं वधिणो बि खपे छो की सभु सम्मान आहियूं सभु बराबरु आहियूं ज़ाइफ़ां मर्द सभु त सभिनि जो योगदान हर क्षेत्र में हर खेल में हमेशा गॾु हुजण सां उन्ही जो आनंद ई ॿियो रहंदो